जी हम वाराणसी आए हैं हमें आगरा जाना है देखना ताजमहल

जी आप मुझे कितना पैसा लोगी जी ठीक है हम पूरा फ़ेमिली सहित हैं पाँच लोग

जी तो हमें जी आ जाइए सुबह टाइम नौ बजे

जी तो पैसा तो कम नहीं होगा और क थोड़ा बहुत कम कर दीजिए हूं जी मुझे वो

तो लेकिन मुझे ताजमहल देखना जरुरी है मुझे वहाँ तक पहुँचना है

तो चलिए ठीक है नौ बजे आ जाइए तो हमलोग तैयार जी हम तैयार रहेंगे

जी हम

जी हम खाना उना सब बाना लेंगे बना के सब भर लेंगे टिपिन में पानी उनी भी ले लेंगे कितने जने में घुमा दोगे एक एक दो दिन लगेगा दो दिन लगेगा एक हफ़्ता लग जाएगा हूं जी ठीक